पहले हम पौधा लगाबऽके जगह नीक देखबै जहाँ नीक जगह होयतै तहाँ हम पौधा लगेबै पौधा लगाबऽके लेल हम खेतसँ होइ चाहे कहीँ से होइ हम चिकनी माटि या कोनो माटिके हम नीक माटि हो ओकर हम उपयोग करबै लेबै घर ओकरा हम नीक जगह पर धऽकऽ ओहिमे हम पौधा लगेबै पौधा देखबै दू दिन चारि दिनमे पौधा लागि गेल ओहिमे फेर हम खाद देबै खाद यूरिया खाद होइ चाहे जे नीक खाद होइ ओहि खादके हम ओकरा ओहिमे देबै दऽकऽ ओहिमे हम हुनका लगा देबै लगाके हम डेली ओहिमे हम पानि देबै खाद देबै ओकरा देखैत रहबै जे पौधा लागल कि नहि लागल ओकरा हम घर परिवारमे रहबै ओहिमे घास जनमि जाए किछु भऽ जाए ओकरा हम साफ करबै पानि देबै खाद देबै दऽकऽ हम ओकरा से देखैत रहबै जे हम केना पौधा लागल कि नहि लागल ओहि पर हम ताकुत करबै ताकुत कऽके डेली ओहिमे हम पानि देबै दऽकऽ हम ओकरा ख्याल रखबै तेकर बाद एकदम पौधा लागि जेतनि तखनि ओहिमे फूलके लगेबै तऽ ओहिमे फूल देतै फूल देतै तऽ ओहि फूल से हम भगवानके पूजा करबै आओर यदि हम केलाके गाछ लगेबै केलाके गाछमे तुरन्त भऽ जाइत छै केलाके फूल तऽ छै जे लगेला पर दश दिन पाँच दिन हफ्ता भर महिना भरमे ओहिमे फुलाए लगैत छै तऽ लोक ओहि से पूजा भगवानके करैत छै मगर केला तऽ एहन फल छै जे एक महिनामे पन्द्रह दिनमे नहि होइत छै ओकर फल महिना दू महिना लागि जाइत छै गाछ तैआर भेल गाछ तैआर भेल ओकरा बाद फल भेल फल भेल तऽ ओहि फलके लोक पूजा कयलक चाहे केला रहल तऽ लोक खाइ ला धयलक लोक धऽ कऽ ओकर पूजा केला लाएल केला लाबि कऽ कतेक लोक पूजा कयलक केलाके नहि तऽ कतेक लोक ओहिके खानामे उपयोग कऽ लेलक खानामे उपयोग कऽके केलाके गाछ तऽ एहन होइत छै लोक लगबैया तऽ लोक विष्णु भगवानके पूजो करैया केलाके गाछ लगाके मगर घर परिवारमे लोककेँ गाछ वृक्ष लगाबऽके चाही लोक घर परिवारमे फूलके गाछ बागान बनाबी ओहिमे फूलके गाछ लगाबी ओहिमे कटहरके गाछ लगाबी लोककेँ जगह रहैत छै तऽ लोक फूल लगबैया कतेक लोक जेकरा बेसी जगह अइ ओ सब्जिओ रोपैया सब्जी रोपैया ओकरा सब्जिओ अबैत छै घर खेतसँ तऽ ओकरा सहायता होइत छै कीनऽ नहि पड़ैत छै घर से ई होइत छै जे अपना खेतमे भेल नहि अपना खेतमे भेल तऽ अपना आँगनमे बहुत जगह अछि तऽ कतेक लोक आँगनेमे सब्जी लगा लैया तऽ ओकरा सब्जीके फसल होइत छै मगर हमरा सभकेँ तऽ नहि यऽ घर परिवारमे जेही हइ ओहिसँ अपन करैत छी